जों मोसौफोर मोसौनि आबाद मोसौखो जों दा फियो दा मोसौखौ आंहा दासान्दि गायखेर जानायानो मानै दं ओमफ्राय फिसा मानै दं ओमफाय खारल्ला मासे दं आं बिसोरनिफ्राय फाननानै सानसेयाव मासेयाव ब्रै लिटार खरि ओंखारो इ ब्रै लिटार ओंखारब्लाथाय मानै मोसौजो आठ लिटार जायो आठ लिटारनि बगलाव आं लिटारसे लाखिनानै सात लिटारखो बाजाराव लाङो दखानाव दखानाव हैनानै आं लिटारसेयाव माबायो माने साथि थाखायै फानो साथिखो साथि थाखा फानो आर इनिफ्राय बेजोंनो आं मोसौनोबो खावसे आदार बायना लाबोयो दाना होनो खारनै खावसे आं न'खराव न'खरखो सालायनो थाखै बाजार खालामो आरो बिनिफोराय आरो बोरमाबो दं आंहा सयथा बोरमायाबो जाबाय लकेल लकेल नालाय बेखौ जोङो ओरैनो जोंनि खाथियाव रिजाब दं बे रिजाबावनो दोन्दाल होनानै दोनो सानजौफु जाब्लाथाय आरो दै दौनांगौ आरो दै दौखांनानै सायायाव दसे बोथ्रोदना दोननांगौ ओमफाय आरो मोना मोना जाब्ला इखो लाबोबाय आरो माब्लाबा बोथोर गाज्रि जालायबाय दंफां लाइफां दालाय दाननानै गाम्बारि फाख्रि बिलाइ होनानै जोथोन खालामो आरो बिसोरनिफ्रायबो जों फाननानै मुलाम्फा मोनो ओरैनो तिन माह सारि माह जाब्लानो जोङो पसिस्स' तिन हाजार फिसाफोरखौ फानो आरो बेफोरबायदिनो न'खर सुंथानायाव मोजां सालायलांनो हानाय जादों आरो आरो ओमफ्राय फारसेखै अमाबो मानै दं आंहा बिमा इसोरबो थारमाने दान्थाम खावसे दान्थाम खावसेब्लानो फिसा होयो इ आरो बिबो आरो बि मानै अमाजोंबो बुहुद रां मोनो मासे अमा फिसा फानोब्ला जों दुइ हाजार खोब बाराबा तिन हाजार बबेबा आरो दुरबलथारब्लाथाय पन्द्र'स' इफोरबायदिनो न'खर सुंथानाय खारने अमा अमा फिनायावबो जोंहा बुहुद लाब दं आरो फारसेखै हांसोबो दं आंहा हांसो माब्रै दं हांसो माब्रैआव जोला मासे जो जो माथाम दं बि जो माथामा दासान्दि बिदै होबाय थायो दैसे बिदै फानोब्लाथाय जोङो दा दस थाखा मोनो सानसेयाव त्रिस थाखाया हाबबाय थायो आरो आंनियाव आर इनिफ्राय जों जानायावबो बाहायो इबायदिनो फाननानैबो रां मोनो दाउफोरखोबो आं इदिनो माब्रै माबासो फियो दाउ बिमा इनि फिसा इनि फिसा खावसे फानो बेबायदि न'खर सुंथानायाव जोंनो बुहुद बे मोसौ मोसा जिब जुन्थु फिसिनाया जोंनि खारनै बुहुद लाभालाब जायो आरो गुबुना बुङो थारमाने इफोरखौ फिब्ला न'फोरा लेथ्रा जायो बा आरो खायसो जायो खोनासंनो हाया खिन्थु बेफोरो आब्रा आब्रिसो दा दानि मुगायाव गासैबो गोरों गोराफ्रा सब दाउ फार्म अमा फार्म इदिनो हांसो फाराम मोसौ फार्म बोरमा फार्म साख्रि बाख्रिथ' मोनला नालाय बेबायदिनो बुहुदआनो दा ग्रेजुवेट मानसिफोरा इफोरावसो बारसोमदों दा इफोरखौनो लानानै किसु बायदिया न'खरखौ आजादि सालायलांगासिनो दं आंबो आरो इदिनो दासान्दि न'खरखो बिदिनो सोलिबाय दं आरो बिदिनो जिब जुन्थुजोनो बे मोसौ बोरमा आंहा थारमाने ओरैनो जानाय टाइमाव दसे समाय रेस्ट बि रेस्ट मोनब्लाथाय आरो आं बेलेक आरि खामानि बै मैगं थाइगंनि इसोरनोबो आरो न'आवबो जानाय आरो जि दाम बाजाराव फानजायि बायदि जाथावि बेसोरजो आरो मुला बोराय लाइ बोराय गांखं खानानै मोसौफोरनो होयो बोरमानो होयो इदिनो दा आं जिब जुन्थु फिनानैनो दा इसे मोजाङै आंनि न'खरखो सालायलांबाय दं आरो